हँ हेलो कठोर मौसमके बाद भी अहाँ हमरा बड्ड नीक खाना भेजबेलियै से खाना खाइके बाद मन तृप्त भए गेल से अहाँके हम धन्यवाद कहै चाहे छी